آپ نے حال ہی میں ایک نئے سنیریو لیپ ٹاپ کا آن لائن آڈر دیا ہے لیکن آپ خریداری کو حتمی شکل دینے سے پہلے تفصیلات کو دو بارہ چیک کرنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں یہ دکھاوا کریں کہ آپ آن آن لائن اسٹور کے چیک اپ چیک آؤٹ پیج پیج پر اپنے آڈر کے خلاصے کا جائزہ لے رہے ہیں خریداری کے ساتھ آگے بڑھنے سے پہلے اس بات کی تصدیق کریں کہ لیپ ٹاپ ماڈل مقدار اور ترسیل کا پتہ درست ہے جی ہاں آئیے دکھاوا کرتے ہیں کہ میں آن لائن اسٹور کے چیک آؤٹ صفحہ پر موجود ہوں اور اپنے آڈر کا جائزہ لے رہا ہوں تاکہ خریداری کو حتمی شکل دینے سے پہلے تمام تفصیلات درست ہوں ذیل میں میرے آرڈر کی تفصیلات درج ہے مصونوعات لیپ ٹاپ سینریو برانڈ ماڈل ففٹین زیکٹس پرو ففٹین مقدار ون قیمت ٹو ہنڈریڈ ففٹین تھاؤزینڈ رنگ سلور انٹرل کور سیونٹین تھرٹین جنریشن سکسٹین جی بی ڈی ڈی آر فائیو ون ٹی بی ایس ایس ڈی گرافکس نویڈیا آر ٹی ایس فور زیرو سکس زیرو ایٹ ایٹ جی بی اسکرین ایچ ایف ٹی آئی پی ایس ون فورٹی فور ایچ زیڈ آپریٹنگ سسٹم ونڈوز الیون ہوم بیٹری لائف تقریباً دس گھنٹے وزن ون پوائنٹ ایٹ کلوگررام پتہ مکان نمبر ایکسیکٹرا ادائگی کا ذریعہ گرییٹر کارڈ ویزا کارڈ ویزا ادائگی کی جی اچھا ادائیگی کی حیثیت تصدیق شدہ جائداد تمام تفصیلات درست اور مکمل لگ رہی ہیں ماڈل اور اس کی خصوصیات وہی ہیں جو مجھے درکار تھی شاپنگ ایڈریس بھی درست ہے